ٹیکنالوجی میں ترقی نے انسانی زندگی میں بہت بدلاؤ لایا ہے خاص طور پہ میری زندگی میں بہت بدلاؤ آیا ہے اسمارٹ فون انٹرنیٹ استعمال کرنے کی سب سے اہم وجہ ہے ریل یا بس ٹکٹ بک کرنا بینکنگ کسی چیز کی خریداری کرنا گھر بیٹھے آپ کسی بھی چیز کی خریداری کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ پیسہ ادا کر سکتے ہیں اور سب سے آسانی یہ ہوئی کہ لمبی لائن سے آدمی بچ کے یہاں گھر بیٹھے آپ ریل ٹکٹ بس ٹکٹ بک کر سکتے ہیں حتیٰ کہ جو لوگ زیادہ استعمال کرنا جانتے ہیں جنھیں کافی اچھے طریقے سے اس کا استعمال آتا ہے اسمارٹ فون وغیرہ کا وہ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنا ہوٹل بھی بک کر سکتے ہیں اور دیگر چیزیں کافی آسانیاں ہوئی ہیں اس سے